ते तुज्यान मागीर एक्सचेंज कोरपा जाताय ओमकी आसतली डेट आसतली वन मंथ मागीर तुयें तें एक्सचेंज करून ते क्लीन कोरपा जाय सोदां धुवपाचें धुयन दवरपाचें सेफ प्लेसीर

चेंज कोर चेंज कोरपा जाय जाल्यार केन्नाय कोरपा जाता आमगे शॉपाची सायड सायडीन येयन आमगे शॉपाचे येयन कोरपा जाता ते प्रोब्लम आहा जाल्यार वन मंथ ना ऑनलायन आमगे सर्वीस ना सोद्या तुज्यान हें शॉपाचेर कोरपाचें ते रेटीन चेंज जावपा ना आमगे एक्सचेंज जातोलें तेच रेटीन रिफंड मेळपानाय आनी कितें म्हायती जायी जाल्यार कॉल करून सांगची रिटर्न कल्लर जाय जाल्यार मेळतोलो पोरतून एक्सचेंज कोरपाक येवपाचें थंय शॉपाचेर दोन पेर घेतो जाल्यार दोन पेर घेत जाल्यार तुका आनी ऑफर आस ऑफर आसतलो रेट्स मातश्या थोडे आसतली तो शूज घेता जाल्यार ना तेचो सर्वीस ना आमगेली आमगे फक्त शॉपार मेळटा